कहलहुॅं कि हमे हैलो कहलहुॅं कि हमे सुपौल घूमय लए एलिय तऽ वएह पूछे रही की कोन रास्ता दए कऽ अइतिए नहि ई एनो सॅं आबै छियै पटना सॅं आबि रहल छियै

हँ

हैलो हँ सएह कहलहुॅं क़ोन सा गाड़ी ठीक रहतै जे अपना रास्ता पेरा चलय बेरमे सही रहतै क़ोन गाड़ी सुनलिय हँ जे सुपौलमे एगो हनुमान मंदिर छै ओकरा बारेमे किछु बताबू ने केहन हनुमान मंदिरके पूजा केना हेतै से कहिया कहिया होइ छै अच्छा

अच्छा

अच्छा

इएह सब होइ छै ने आओर रेलवे साइड केना छै ओतय हनुमान मंदिर दिन के हँ हँ अच्छा एतय सॅं दिल्ली तिल्ली नहि जेतै ने अच्छा

आओर सब बताबू सुपौल के बारेमे की सब छै सुपौलमे आओर सब

ठीक छै इएह सब बात छै ने